ہیلو رحیم ڈرائیور سے بات ہو رہی ہے سر میرے دوست نے آپ کا نمبر دیا تھا مجھے کیونکہ مجھے پتہ چلا تھا کہ آپ جو ہے گاڑیاں کرائے پر دیا کرتے ہیں تو اسی سلسلے میں آپ سے بات کرنی تھی کیونکہ مجھے یہاں سے نئی دلّی کے لیے جانا ہے لکھنؤ سے اور وہاں پر دو تین دن کا قیام رہے گا ہم لوگ تقریباً چھ سات لوگ ہیں تو آپ بتا دیجیے کہ کون کون سی گاڑی آپ کے یہاں اویلیبل ہے انووا وغیرہ اگر ہو جائے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اور ہاں گاڑی تھوڑی اچھی کنڈیشن میں چاہیے کیونکہ زیادہ لمبا سفر ہے پانچ سو کلو میٹر کا تو ایسا نہ ہو کہ دقت ہو جائے تو ذرا سا اس کا خیال رکھ کر کے آپ بتا دیجیے یا جیپ وغیرہ ہو بڑی والی جو آتی ہے تو آپ اس بارے میں پتہ کر کے مجھے بتا دیجیے کہ کیا ہے معاملہ اگلے ہفتے مجھے جمعہ کے دن یہاں سے نکلنا ہے ٹھیک ہے آپ بتا آپ پتہ کر کے مجھے بتا دیجیے مہربانی ہوگی شکریہ